हैलो हा हा मैम बबलू नाई थो ॻाल्हायां हुकुमु कयो मैडम हिकिड़ो मिंट वेट कजो थोरो हा हा हाणे मैडम ॿुधायो हाणे हाणे चयो जी छा पिया चओ मैडम अच्छा त कहिड़ो हा हा चओ चओ अछा ब्लीच चओ न मैडम ब्लीच ब्लीच हा हा हा हा हा हा त मैडम थी वेंदो अछा मां पियो चवां त इहो तव्हांजो जेको छोकिरो आहे उन जा वार केतिरा आहिनि हिकु इंच आहिनि ॿ इंच आहिनि घणा इंच आहिनि

हा उहो त आहे मतिलबु ॾाढा तिरु तिरु तिरु खपनि थी वेंदो मैडम हा हा थी वेंदो मैडम ॾिसो जेको तव्हांजो ॿारु आहे उन जा त लॻंदा ॿ सौ रुपिया ठीकु आहे हा ऐं जेके जंहिं करे तव्हांजे मुड़ुस खे सुहिणो करिणो आहे त हुन जा लॻंदा अठ सौ रुपिया मैडम मां हुन जा वार थोरी ॾिसी करे चवां थो असांजो अघु इहो ई आहे न त असां अठ सौ रुपए माण्हू जा वठंदे हिकिड़े मर्द जा अठ सौ रुपए वठंदा आहियूं ज़ालू हूंदियूं आहिनि उन जा सोरहं सौ रुपए वठंदा आहियूं मैडम असां वटि जेको अची वियो न ठहिण ठुकण जे लाइ उन जी हिकदमु शादी बि थी वेंदी चल हिन भई साहिब जी त शादी थियलु ई आहे पर असांजो मैडम इहो ई रेट आहे असांजो घटि कोन्हे असांजी क्वालिटी ॾाढी बढ़िया आहे मैडम प्राइस हा हज़ार थी वियो मैडम हा न मैडम हज़ार बिल्कुलु ठीकु आहे तव्हां वरी बि एतिरो चओ था त घणी पंजाहु सौ घटि ॾिजो ॿियो छा अरे इन खां घटि न मैम

न न मैडम अठ सौ न न अठ सौ मैडम घटि थी वेंदा घटि में घटि असांखे नौ सौ त ॾियो असांजी दिहाड़ी त निकिरे घणी देर में अचनि था हा बसि फटाफट मोकिलियो न त मां वञा थो करणु ठीकु आहे जय झूलेलाल